हैलो बस से चाहिए हाँ तो कहाँ पर बनाए हैं बन जाएगा कहाँ पर जब से बना के दीजिए हाँ ले जाने में जाने में बहुत दिक्कत होता है यह बहुत दूर दूर में बस लगा स्टैन्ड लगा है ऐसे जाने जाने में बहुत दिक्कत होता है हाँ बनवा दीजिएगा बस स्टैन्ड जगह जगह पर है

इसे तो जगह यह यह दिक्कत तो नहीं होगा कोई पब्लिक का जाने के लिए हाँ जाम लगता है बहु इसीलिए बड़का स्टे बना हुआ बनाना होगा हाँ ठीक है तो बनवा दीजिएगा जगह जगह पर जो कोई दिक्कत न हो कोई जाम न लगे

जाम बहुत लगता है जगह जगह पर यह हाँ हाँ जा बना दीजिएगा बहुत जल्दी वैशाली में बहुत बस का ज़रुरत है बस कम है

यह बड़ा परख बनना चाहिए जिसमें गाड़ी लगा लगा सकता है सब लोग

कंडेक्टर से दिक्कत तो नहीं करता है गाड़ी में हाँ या पाँच सात हज़ार तो नहीं बसा चाहिए कब तक बनेगा ठीक है